جی میری پسندیدہ کتاب ہے مصحف وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ میرے دل کے کچھ زیادہ ہی قریب ہے کیوں کہ اس کے اندر جو کردار ہیں محمل فواد یہ سارے لوگ میرے دل و دماغ پر ہمیشہ چھائے رہتے ہیں کیوں جب میں نے مصحف پڑھی تھی تو اس میں کھو گئی تھی اس میں پوری طرح سے کھو گئی تھی ان کے کردار میں اس کی کہانی میں مصحف کیا ہے مصحف ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے مذہب سے ہمیں جوڑتی ہے مصحف میں زیادہ تر قرآن کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے ہر ہر ہر آیت کو بڑی اچھے سے تفصیل کیا گیا ہے بڑے اچھے سے بیان کیا گیا ہے ہر بات کو ہم لوٹ پھر کے قرآن سے ریلیٹ کرتے ہیں اس میں اگر کوئی مصحف پڑھے گا تو اسے اپنے مذہب سے خود بخود پیار ہو جائے گا کیوں کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ مصحف میں قرآن کو اس طرح سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے کہ جب آپ کو کوئی پریشانی ہے آپ کو کوئی ہر مطلب اس پریشانی کا کوئی حل نہیں دکھ رہا ہے آپ کو اس پریشانی کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آرہا ہے تو آپ قرآن پڑھیں آپ کو قرآن بتائے گا کہ آپ کس طرح سے آپ اپنی پریشانی سے نکل سکتے ہیں مصحف میں ایک صبر دکھایا گیا ہے محمل نے ہر سچسویشن میں صبر کیا محمل نے دکھایا کہ ہاں چلیے مجھے اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا چلیے میں قرآن پڑھتی ہوں قرآن سے مجھے یہ معلوم ہوگا تو یہی ساری چیزیں جیسے میں نے مصحف میں پڑھی تو اس لیے مجھے مصحف بہت پسند ہے اور میں چاہتی ہوں کہ مصحف کے اوپر ایک فلم بنے تاکہ میں اسے دیکھوں کہ کیسا محمل کا کردار کون نبھائے گا